ٹیکنالوجی کا تعریف کرنا چاہیے ٹیکنالوجی کا مطابق کرنا چاہیے متعلق کرنا چاہیے ٹیکنالوجی جو ہے ایک ایسا چیز ہے کہ اس پہ غور کرنا چاہیے دھیان دینا چاہیے کہ کیسے موبائل بنا کیسے موبائل بنا ٹیکنالوجی کس طریقہ سے اس پر دھیان دیا جائے بچے کو غور کرنا چاہیے اور ٹیکنالوجی پڑھنا چاہیے بچے کو دھیان دینا چاہیے کہ یہ کیسے بنا ہے یہ موبائل جیسے ٹیکنالوجی ہے ہر ایک چیز جو ہے ٹیکنالوجی جو ہے بچے پر اور غور کرنا چاہیے اور بہتر بنانے کا کوشش کرنا چاہیے کہ اسی طریقہ سے ٹیکنالوجی جو ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے بچے کو غور کرنا چاہیے ہر ایک انسان کو جو جس کو کہ سیکھ ہونا چاہیے کہ اور بھی اس سے بہتر ہو ٹیکنالوجی کا اگر تعریف کیا جائے تو کم ہے اور بہتر کیا جائے اور اس سے بہتر کیا جائے کہ کس طریقہ سے ٹیکنالوجی موبائل بنا پاٹ کھلتا ہے اس کا پاٹ پاٹ جوڑا جاتا ہے کیسے اس کا آواز آتا ہے کیسے اس کو بات کیا جاتا ہے کیسے ٹیکنالوجی اس کو بنایا گیا ہے کیسے بنا ہے اس پر غور کرنا چاہیے ٹیکنالوجی پر غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے دھیان سے کہ ٹیکنالوجی کیا ہے